हलो सर नमस्कार हलो सर नमस्कार हलो सर नमस्कार नमस्कार आप बीमा खोलाना चाहते हैं आपके बीमा आपके पास बीमा एजेन्ट ये बीमा है कोई एक चल रहे कह रहे बीमा आपके अभी चल रहे नहीं चल रहे तो एक ठे करा लीजिए हमारे पास हम बीमा एजेन्ट हैं आपके मतलब लाइफ़ सिकोर हो जाएगी आप बाहर निकलते बैठते हैं न आप भाई एक बीमा हमारे पास खोला लीजिए हमसे हम हम आपके पास आऍं मिल लेंगे यहीं आकर के हाँ तो एक ठो हमारे पास बीमा करा लीजिए हम बीमा एजेन्ट हैं न हम हम ये बीमा पॉलिसी करते हैं तो एक से एक पॉलिसी आई है आपको हम पॉलिसी समझा देते हैं जैसी पॉलिसी होगी उसी तरीके से हम हमारा मतलब वो हो जाएगा आपका जो आपको कराना हो वो करा लीजिएगा हाँ बीमा पॉलिसी एक ठो आप कराइए और इसके माध्यम से आपको बैनीफ़िट मिलेगा बहुत मतलब लाभ मिलेगा आपको उसमें इसमें आपके आने वाले पीढ़ी में दिन दिक्कत नहीं आएगी आपके दिक्कत नहीं पड़ेगी जैसा हाँ हाँ जैसा जैसा होगा हम आपसे मिलेंगे आपको कराई देगा ठीक हाँ हाँ आप आप ये बीमा कराएँ अब कराइएगा पॉलिसी हम आपको बताएँगे आकर

बीमा बीमा बीमा किसी वो करिएगा एक और कोई भी आस पास आस पास हो कोई या किसी भी प्रकार का तो ओ तरह बीमा भी दिलाना हमको हाँ हाँ तो आप आइएगा आपका कुछ बीमा हो जाएगा न हाँ हाँ हाँ ठीक एक अभी तक अब अरे ओ बीमा और किसी का हो तो बताइएगा ठीक हाँ हाँ जैसा हो अपन वो देखते रहिएगा हम आपसे मिलेंगे हाँ हम दो चार पाँच दिन के अन्दर मिलते हैं आपसे हाँ हाँ ठीक है हाँ बीमा की पॉलिसी बढ़िया है सब सब ठीक है न आप वो कर दीजिएगा हाँ हाँ वो कर दीजिएगा ठीक है